ہلو میں نے کچھ ہی دن پہلے میشو سے ایک رنگ آڈر کی تھی واقعی وہ رنگ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اس رنگ کا سائز بھی میرے ایک دم فٹ آ رہا ہے اس پر جو اسٹونس لگے ہیں بہت ہی زیادہ باریکی سے لگے ہیں مجھے وہ رنگ بہت ہی پسند آئی کہ اس جیسی رنگ میں نے آن لائن دیکھی تھی سیم ویسی ہی رنگ مجھے آڈر ہوئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں ایسی رنگس اور آڈر کروں کیونکہ میں نے کبھی ایسی رنگ نہیں دیکھی اتنی سندر رنگ اور اتنا لائٹ کرتی ہے یہ رنگ دور سے ہی دیکھنے میں بہت ہی زیادہ سندر لگتی ہے اور اتنی اچھی ہے کہ گرنے پر بھی اس کا ایک بھی نگ نہیں چھوٹتا میرے گھر میں بھی میرے ریلیٹوز نے اس رنگ کو دیکھا تو ان کو بھی کافی زیادہ اچھی لگی اور میری فرینڈس وغیرہ نے بھی دیکھا تو انہیں بھی بہت اچھی لگی اور وہ بھی اس رنگ کو اب آڈر کرنا چاہتی ہیں